जेना की अहाँके किछु प्रिय विधा अछि तऽ हम जखन बचपनमे रही

नानी दादीसभ खिस्सा सुनाबैत रहय कोनो ने कोनो खिस्सा बच्चासभक सुनबैत रहय बच्चा जब बदमाशी करय तऽ खिस्सा सुनब बच्चाक नींद नहि आबै तऽ कोनो एहन लोरी गाबै जाहिसॅं बच्चा खुश भए जाइ आ धीरे धीरे ओ सुतैक प्रयास करै आओर आँखि मुनय तऽ ओकरा नींद आबै सुति जाइ नानी दादी ओकरा सुता दै आ सुति जाइ बच्चा तब कोनो काज नानी दादी करै ई बच्चामे हमसभ देखने छियै जे आइके नहि मिलै छै आइके युगमे नहि मिलै छै एहिसभ प्रथाक लोक भूलल जा रहल छै बिसरल जा रहल छै एक़रा पुनः जीवित करबाक प्रयास करबाक चाही हमरासभके नया पीढिकेॅं खिस्सा पिहानी सुनेबाक चाही लोरी गेबाक चाही जे आइक युगमे नहि चलि रहल छै